हांवें आतांच एका वरा पयलीं आठ शुन्य आठ आठ नंबराची टॅक्सी घेतिल्ली तातूंत म्हजें बॅग उरलां ती सद्याक खंय आसा म्हाका सांगात